मैं पूछताछ करती हूँ कि प्रोमो कोड के माध्यम से मुझे छूट मिलने वाली है ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ग्राहक हूँ मैं और मेरे परिवार और बुक भी किये मैंने तो छूट तो मुझे मिलेगी छूट वो मिल भी गई और सौदागर से मेरी बात भी हो गई है तो मुझे मैंने पूरा पूछताछ कर लिया कि मुझे प्रोमो कोड से छूट मिल रही है अब मेरे दोस्त और परिवारों के साथ मैं यात्रा भी कर सकती हूँ किसी भी टाइम और वो भी फ्री मुफ़्त में